हँ हेलो हँ हँ प्रणाम प्रणाम बोलिए बाजू बाजू बच्चाके छुट्टी चाहैत छी कतेक दिन एक सप्ताहके लेल एक सप्ताहके लेल तऽ नहि भऽ पयतै अभी अभी तऽ छुट्टी छलबे कयलै ने अच्छा अभी तऽ अहाँकेँ धिया पूता अच्छा अहाँकेँ बच्चा सब तऽ अभिए छुट्टी लेनेहो छलैया किछु दिन पहिले आओर फेर अहाँ कहि रहल छियै ऊपरसँ इसकुल अभी बंदे छलै काफी टाइम बहुते दिनसँ बंद छलैया

हँ हँ से तऽ छुट्टी असंभव लगैया हमरा छुट्टी तऽ नहि भऽ पाओत अभी एक सप्ताहके लेल एक दिनके भऽ सकैया एक चाहे दू दिन अहाँ लऽ जाउ लऽ के आइब जाउ से होयत लेकिन एक सप्ताह किछु जादा भऽ रहल यऽ अहाँकेँ बच्चा की नाम की यऽ

निहाल एके गो यऽ बच्चा की आओर यऽ आओर अच्छा तीन गो एहि इसकुलमे यऽ कोनो कोन क्लासमे अय तीनू हँ नर्सरीमे नहि नर्सरी नाम की सब छै पूरा पूरा नाम बताउ

अच्छा छठामे पहिलामे

लेकिन एक सप्ताह अहाँ देखि लेब एक सप्ताहके नहि भऽ पाओत काल्हिके इसकुल तऽ काफी दिनसँ तऽ बंदे छलऽ अहाँ सब देखिए रहल छियै की कंडीशन चलैत छै आओर अभी छुट्टी लेनेहो छलैय अहाँके बच्चा सब हँ अहीँ अहीँ फोन फोन कयने रहौ कि शादी तादी छै तऽ छुट्टी चाही तऽ ओहोमे तऽ छुट्टी लेबे कयने छलै अहाँके ओ काज भऽ गेलै ने कतेक दिनके मिनिमम ई देख लिअ कि हँ ई एतेक दिनमे भऽ जेतै हँ एना बताउ कि हँ ई नहि एक सप्ताह एक बेर अहाँ कहैत छियै ओहिसँ जादो होयत एक बेर कहैत छियै कमो होयत आयँ